उन्दैफोरखौ बर' रावखौ फोरोंनाया जोंनि थाखाय गोनां होननानै आं सानो मानोना जोङो गुबुन गुबुन इंग्लिस मिदियाम बायदिसिनासो फोरोंगासिनो दं खिन्थु जोंना बर' हारिनि रावखौ बर' बिमानि रावखौ नागारनो हमजोबबाय जोंनि मानसिया ओंखायनो बर' रावखौ फोरोङाबा जोंना हारियानो गोदोलांगोन दा बेनिखायनो जोङो बर' हारिखौ बर' रावखौ गोनां होननानै आं सानो बिनिखायनो बयबो जोङो बर' फिसाफोरखौ गथ'फोरखौ ओइ बर'नि बिमानि रावखौ फोरोंनाया जोंनि थाखाय गोनां बेखौनो बुंनानै आङो बयखौबो खावलायो जे बर' रावखौ बयबो बिमा बिफा गारजेन फ्रा बर' रावखौनो गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ